बिजाबखौथ' बारा मोजां मोना थेवबो ओन्दैआव फरायनाय जायोमोन ओरैनो सुंद' सल' सल'मा बेफोरखौ बांसिन नायनाय जायोमोन आरो लेखा खौथ' ओरैनो टेक्स बुकनिफाय एसे फरायबाय बेफोरखौ बाखायो बांद्राय फरायनाय जाया सल'फोरखौल' एसे नायोमोन टेक्स बुकआव थानाय सल' बेफोरखौ फरायो सुंद' सल' लेखाफोर बेनिफ्राय फरायनाय जायोमोन आरो आरो दाथ' बांसिन मबाइलफ्रावसो नायनाय जायो टि बि टि बि खौनो नायनायानो जाया मबाइलावनो मेल्ला नुखायो सिनिमाफोर नायो सिनिमाखौबो एदथ'बांमानि नायनाय जाया ए सर्ट भिडिअ'फोर नायनाय जायो रिल्सफोर क'मेडि बेफोरखौनो बांसिन नायनाय जायो दा साबसिना आं बांसिन क'मेडि नायनाय जायो क'मेडि भिडिअ स' नायनाय जायो क'मेडि स' डान्स स'